ابھی چند روز پہلے میں نے فلپکارٹ سے ایک مکسر آرڈر کیا تھا وہ کافی مشہور کمپنی کا تھا اور آج ہی وہ مجھے موصول ہوا لیکن جب میں نے اس کی ان باکسنگ کی تو مجھے کافی افسوس ہوا کہ وہ اتنی نامی گرامی کمپنی کا ہونے کے باوجود بھی اس مکسر کی کوالٹی کافی خراب تھی اس میں مصالحے پیسنے کے بعد بھی اس میں تھوڑا کھڑا پن رہ جا رہا تھا اور اس میں پھلوں کا جوس بنانے کی بھی قابلیت نہیں تھی یہ دیکھ کر مجھے کافی افسوس ہوا اور مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے فضول میں پیسہ ضائع کیے